चले आनी चलयो वेगवेगळे प्रकाराच्यो गेम्स खेळटा चल्यांक डॉल आनी आयदनां घेवन खेळपाक आवडटा तशेंच चल्यांक ट्रक आनी रोबोट तसले गेम्यो खेळपाक आवडटा चल्याक चडश्यो फुटबॉल क्रिकेट वा कसल्यो हार्ड गेम्स खेळपाक आवडटा तशेंच चल्याक बॅटमिंटन वा रिंगांनी खेळपाक आवडटा